आतां शिक्को शिक्को म्हळ्यार स्टॅम्प तें आमकां आमी एकठांय करतात जाल्यार तो कसलो खंयच्यान येता हें पळोवन घेवपाकूच जाय ताजे बद्दल शिकोंक जाय पूण एकठांय ते एकठांय करीत रावपाक जाय ते एक दोन मेळ्ळे वा धा जाले आनी मेळत ना ती एकठांय करपाचे सोडून दिवप उपकारना फुडें फुडें मेळत रावतले तशे ते एकठांय करत रावंक जाय तशेच नाणी कोयन हे खूब तरेचे आसतात आदले आदीं छांदेचे येताले ते खूब वेग वेगळ्या शेपीन येताले थोडे स्क्वेर स्टार वा फुलां भशेन आकार तेंका आसतालो तांचेर थोडे वेग वगळे बरे बरे दिसताले थोडे धाट येताले स्क्वेर कशे येताले तशेंच फातरूय खूब तरेचे मेळटात थोडे बरे फातर आसता जायते किल्ले बांदलात फातर हे नाणे शिक्के आमी एकठांय करीत रावलीं जाल्यार इतून एक खूब बरो फुडार आसतलो हे इतिहासीक म्हूण पयिल्ले जातले आतां